स्कुल टेक्सबुक बियो फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार बा हेल्पफुल मानो होननानै बुङोब्ला फरायसाफोरा टेक्सबुक गैयाब्ला मोनसेबो बुस्तुखौनो रोंनो हाया एबा फरायनायनि बिथिङाव गियान आर्जिनानै लानो हाया बेबायदिनो स्कुल टेक्सबुक फरायसाफोरखौ गावनि गियान आर्जिनायखौ बांहोनायजों लोगोसे गोबां बिथिङाव हेफाजाब होयो जेरैबायदि बिथांमोना स्कुल टेक्सबुक खौ फरायनानै मोनसे स्टेज निफ्राय गुबुन मोनसे स्टेज आव एबा मोनसे क्लास निफ्राय गुबुन मोनसे गोजौ क्लास आव बारलांनो हायो आरो गावनि रोंगौथिखौ बारायलांनो हायो आरो बेबायदिनो स्कुल टेक्सबुक नि गेजेरजों गोबां फुंखाफोर एबा सर्सेस फोर लानो हायो जेराव गोबां न'लेज वर्ल्ड नि न'लेज आनो एबा बुहुमनि न'लेज आनो स्कुल टेक्सबुक आव सरजाबफानानै होनाय जायो बेखौ फरायनानै स्कुल टेक्सबुक खौ फरायनानै स्टुडेन्टस फोरा बा उन्दै उन्दै गथ'फोर एबा जायखिजाया स्टुडेन्टस फोरा गियान आर्जिनो हायो